तो बचपन से ही मैं आर जे एस बनना चाहती थी और अभी भी मैं वही बनना चाहती हूँ आर जे एस और मैं उसकी तैयारी भी कर रही हूँ और आगे भी मैं जब तक उसको प्राप्त नहीं कर लेती हूँ तो तब तक मैं यही तैयारी करती रहूँगी उसको प्राप्त करने के लिए एक दम फॉक्स राहूँगी मैं अपनी जी जान लगा रही हूँ उसे प्राप्त करने के लिए तो जब मैं टेन्थ में थी मैंने टेन्थ क्लियर करी थी जो कि मेरे आए थे नाइन्टी फाइव पर्सेन्ट और जो नाइन्टी फाइव पर्सेन्ट आए थे मेरे फिर उसके बाद एलेवन ट्वेल्व में मैंने अन अल यू ज्वाइन करी जिस का नाम है लॉ प्राइवेट जिसे कहते हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी तो वहाँ से मैंने अपनी लॉ की थोड़ी सी तैयारी करना शुरू किया और फिर उसके बाद में आर जे एस फिर उसके बाद में अपनी शहर से बाहर गई अच्छी पढ़ाई करना अच्छा मुक़ाम हासिल करने और अभी मैं उसकी तैयारी ही कर रही हूँ और सच कहूँ तो कई बार ऐसा होता है कि बस मैं सोचती हूँ कि आज मन नहीं आज पढ़ना नहीं है या फिर आज दिल नहीं कर पढ़ने का बट मुझे पता है प्रेरणा कैसे मिलती है कि जब भी मैं अपने पेरेंट्स को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ साथ तो वो भी चाहते थे कि मैं आर जे एस क्लियर करूँ और सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको देख कर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं आज मैं ख़ुद की ख़्वाहिश तो भले ही पीछे छोड़ दूँ उसे पूरा ना करूँ लेकिन मुझे मेरे पेरेंट्स की ख़्वाहिश ज़रूर पूरी करनी है और किसी भी चीज़ को पाने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है तो इसी लिए जब भी मुझे ऐसा लगता है कि यार आज पढ़ने का मन नहीं है या आज कोई फंक्शन है या फिर आज कुछ भी है तो फिर मैं क्या करती हूँ सब कुछ छोड़ कर अपने लक्ष्य पर ही फोकस्ड रहती हूँ मुझे पता रहता कि नहीं बस मुझे ये करना है